वट आर सम लोकल ट्रास्पोर्ट अवेलेवल इन डिस्ट्रिक्ट रियासी लोकल ट्रास्पोर्टेशन आपॅशन दैट आर अवेलेवल इन रियासी डिस्ट्रिक्ट हाऔ डू दीस अपॅशानस इंपैक्ट दा डेल्ली लाइफस आफ दा पिपल हू लिव देयर एंड हाऔ डू दे कंट्रीव्यूट डिस्ट्रिक्स ओबर आल अस्सीविलिटी एंड मोबिलिटी ट्रांसपोटेशन आपॅशनस डैल्ली लाइफ अस्सिविलिटी ऐट आल ठीक ऐ जियां कि साढ़ी रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच्च पुच्छै दे मिकी कि केहड़े साढ़े जेहड़े ना लोकल ट्रांसपोर्ट दे आपॅशन जेहड़े अवेलेबल ना रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच जियां मेटाडोर होई गेई बस्सां होई गेइयां आटो होई गे ते साढ़ी तुस दिखगे डिस्ट्रिक्ट रियासी दे अड्डे बडियां सारियां बस्सां मेटाडोरां लग्गी दियां होंदियां जियां कोई कटरे गी जाने गित्तै पौनी गी जाने गित्तै भमाल जाने गित्तै सलाल जाने गित्तै अरनास ते सुचन घर आहले पास्सै मतलब कि हर जगह जाने गित्तै बस ते मेटाडोर टैंपो अवेलेबल ना मतलब कि इत्थै सारा किश ऐ जियां किश कोल दा कोई ऐरिया जां कोई कश कोले दा एरिया च जियां रियासी कोला कोई दस बरां किलोमिटर दे अंडर कोई एरिया ते उत्थै आटो बी दिक्खी सकदे तुस उत्थै आटो बी लग्गे दे होंदे दे जेहका है नी केहडा ट्रांसपोर्टेशन आपॅशन जेहड़ा ऐसा ना जेहका बडा फ्यादा दिंदयां ना लोकें गी जिंदे कोल अपनी गड्डी नेईं ऐ पर्सनल कोई गडी नेईं ऐ जिंदे कोल उनेंगी केह् ऐ उनें रोज औन जान दा जेहडा ऐ ओह् इंहे थ्रू गै औंदा ऐ मेटाडोरा बस्सें ते जिनें कश कोल आना जाना होंदा बच्चे बुच्चे स्टोडेंट जेहड़ा कश कोल पढा दे ना उंदे कीते आटो तुस दिखगे आवेलेबल ना मतलब कि उंदे कोल आटो शाटो लग्गे दे ना इत्थै सारे ते में आक्खना कि पिछड़े दा जेहड़ा इलाका उनें सारे गी एह् ट्रांसपोर्टेशन बडा फ्यादा करदा जेहका मैन सिटी कन्नै जोड़ने दा बडा ज्यादा हेल्प दिंदा ऐ ते जियां कि तुस आक्खगे कि जेहडी ऐ दिन रोज दिन बा दिन एहदा के है कि हून बधदा गै जारदा ऐ तुस दिखगे अजकल जेहड़ी ऐ इद्धरा अगर असें पैह्लें पैदल चलियै अगर पिच्छें धोड़ी जाना होंदा हा ते असेंगी दिन लग्गी जंदा हा इक दिन लग्गी जंदा हा अजकल गड्डियां दो त्रै घंटे च पिच्छै पजाई ओह्दी ते दौं त्रै घंटे च उद्धरा लेई बी औंदी ओह्दे कन्नै केह् ऐ कि लोग जेहड़े न ज्यादा सतर्क रौंहदे कि सिटी बिच केह् चलादा ऐ लोग आदे जारदे पैहलें होंदा हा कि ऐड्डे दूरा आना ते जेहदे उपरा अज्ज चलना जेहड़ा कम्म होंदा हा ओह् दिने दौं बाद पुजदा हा रियासी ते अजकल औंदा बदां अपना कम्म करांदा सैक्टरेट डिसी आफिस कोई बी कम्म होंदा कम्म कुम्म कराइयै उस्सै बेल्लै ओह् बापस जंदा उठी ना कन्नै ते इक टाइम बची जंदा इक ते चलो बंदे दा जेहडा ऐ गर्मियें दे दिनें च धुप्पै च सर्दिये च कुद्धऱ पैदल फिरदे रौंहना हून जेहडा ऐ गड्डियां गुड्डिया़ा लग्गी दियां बंदा जेहडा आराम कन्नै आंदा गड्डी च आराम कन्नै जारदा तां इक एह् है कि ना बड़ा बड्डा जेहड़ा ऐ एहदा श्रेय जेहड़ा ऐ ओह् ट्रांसपोर्ट गी जंदा ऐ कि इंसान जेहड़ा इन्ना अपना टाइम बचाई सका दा ऐ ओहदी बजह कन्नै ऐ है कि पूरी साढ़ी जेहड़ी ऐ डिस्ट्रिक्ट दी जेहड़ी ऐ मुबीलिटी ऐ इसलै अच्छी खासी चला दी ऐ हर जगह गड्डियां जाने किते रियासी दा जम्मू कटरा पुंछ नशैरे राजोरी पौनी रनसू जंदा सांवा जम्मू हर जगह गड्डी जंदी महाराज जित्थै तुस आक्खो उत्थै गड्डी जाह्ग अजकल ट्रांसपोटेशन दा फायदा गै इयै है कि बंदे दा इक ते टाइम बची जंदा ऐ इक ते अपना नुआढ़ा जेहडा ऐ ज्यादा टाइम खर्च नेई होंदा और ते उसी ज्यादा पैदल नेईं चलना पौंदा जेहदे कन्नै उसी कोई ऐसी तकलीफ होऐ कल्लै गी कोई प्रब्ल्मलम होई जा ते ओह्बी नेई होंदी ऐ उसी ते इस्सै कन्नै में अपनी गल्ल खत्म करना चाहङ जय हिंद जय भारत